हेल' औ सार बुंदों नामा ए खामानिसो दंमोनलै सार नोंजों औ सार बे दासानदि माबाफ्राव अफिसफ्राव माबाफोर गोदान गोदान खामानि बा बिदिनो माखासे चिकिमफोर दङ' नामाथाय ए सार औ औ आमफ्राय सार बे फार्मारफोरनि चिकिमफ्रा माब्ला माब्ला खालामनांगोनफालाय

औ आमफ्राय सार उनाव नटिस मोनखागोन ना ए औ आमफाय औ दे सार ओमफ्राय एप्लाइया माबादि जागोन फालाय बेनालाय सार औ औ औ

ए आमफ्राय सार बे माबा नैबे पि एम किसान ना माबा बेफोरलाय दा मारै जाना दं एप्लाइफ्रा सार औ औ औ दा सार बेखौनो जों रिनिउ खालायनांगोन ना मागोन सार औ औ दे सार बेखौनो सोंनो कल खालामदोंमोन आं औ दे थेंकिउ सार दे दे